सच्ची गल्ल आखां ते मी कताबां पढ़ना बड़ा पसंद कि के किताब दी जेह्ड़ी खुशबू ओह् अग्गें अग्गें पढ़ने दी उत्सुकता ओह् पेज पलटने दा मजा ओह् आखरी तक पुज्जने दा मजा ओह् आखरी पन्ने उप्पर केह् ऐ ओह्दा मजा ओह् मी लगदा निं इलैक्ट्रानिक वर्जन च ऐ किताब कन्नै जुड़ियै किताब दा ऐह्सास ओह् मी लगदा निं अज्ज इन्नी टैक्नालोजी च आइयै होई सकदा में आडियो बुक तक पुज्जी निं पाई शायद मेरा इंटरैस्ट निं है हा शायद में चांह्दी निं है ही शायद किताबें कन्नै मेरा जुढ़ाव इन्ना हा कि में सुनना नेईं चांह्दी ही होर चौबी घंटे ओह् कन्न च लगाइयै सुनना बी शायद मेरे आस्तै अच्छा निं है हा ओह् किताब दा पढ़ना ओह् किताब च कताब दी स्टोरी च गुम्मी जाना ओह् सारे पन्ने पढ़ना ओह् ऐह्सास मी लगदा उस आडियो बुक च शायद नेईं मिली सकदा एह् मेरी अपनी राय ऐ होई सकदा कताबें गी संभालने दा तोआढ़ा खत्म होई जंदा कम्म तुस आडियो च सुनी लैंदे तुसें गी पढ़ने दी जरूरत नेईं पौंंदी ओह् सब बोलदा जंदा क्हानियां लेकिन फिर बी जो कताब पढ़ने दा मजा ऐ ओह् ते कताब पढ़ने दा मजा ऐ एह् मेरा अपना पर्सनल इक ओह् ऐ